लोकांचीं नांवां अरव शर्मा अनन्या गुप्ता कबीर वर्मा मिरा जोशी अद्वैत मेहता काव्या अय्यर रोहन पटेल निशा रेड्डी अर्जून नायर सानिया देसाय देवांश भाटिया इशिता कपूर विहान राव नेहा मलोत्रा रेयांश मेनोन अमृता जैन सिध्दार्थ चावला पुजा मिश्रा धू भरतवाज प्रिया कुलकर्णी आदित्य सिना लुद्राणे तिरुळेकर रिया सेर सक्सेना साहील तिवारी स्वरा घोश कुनाल यादव तारा सिंग हर्श आहुजा इशा ठाकूर मानव दास न्हिधी चटर्जी अर्णव वासू आदिती मुखर्जी करण भट्टाचार्या श्रेया अगरवाल वरून चौधरी नेहा कौर आर्यन शेट्टी त्रिशा दत्ता विवान पिल्लय अलिशा बॅनर्जी कृतिका दासगुप्ता राधिका रोय शौर्यान सेन दिया बल्ला पार्थ गोस्वामी सिमरन पॉल अयान श्री वास्तवा रिया बन्सल ओमकार चतुर्वेदी अनुक्ष अनुष्का सक्सेना यश आचरेकर कीर क्रितिका राव आयुश वलाय तन्वी सेहगल आकाश वोरा प्राचीक सुरी विव्हान चौहान लावण्य धवन समर्था सुरी शिखा कोली धायरिर्या सलुजा नंदिनी अवस्थी अर्जीत महाजन सोनिया लुथारा राज्ञी फळदेसाय आकांक्षा सोपटे साक्षी सतार्डेकर अदिती वैंगणकर सोनेशा कोरगांवकर त्रिशा दाबोळकर अक्षता नायक कुंजल नायक सुहानी ग्रोवर हर्षवर्दन सेठ माही चोपरा क्रिश झिंदल अन्वी गुलाटी रुद्रा पुरोहीत यश भोमकर इशा सावल स्नेहा हळदनकर मिलन कपूर ईशा बजाज देव चौहान श्रुती शिरोडकर उदय बकले शिवराम तिरोडकर